नमस्ते हाँ अच्छा

मिल जाइए जी चलिए तो आएं दवाई लिख दे रहे हैं ले लीजिए जाके मेडिकल से न जाइए हम दे देंगे आपको वो मलेरिया होगा तब हाँ डबल मलेरि आइए मलेरिया का सुई लगा देंगे दवाई दे देंगे हाँ नहीं तो ठीक हो जाएँगे न चलिए सुई ते जाँच तो करना पड़ेगा फिर उसके बाद हाँ हाँ हमरा एक टॉनिक लिख देंगे ताकत के लिए टॉनिक पी लेंगे सी पी बी पी तो नहीं बढ़ गई आपकी आई फिल घबराहट का मतलब बी पी कम कम बढ़ जाती है तब हो जाता है ना चलिए हम अपने क्लिनिक पर आ जा रहें है ग्यारह बजे ल साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे ले आइए

ठीक है चल फिर अब आएँगे तब देखेंगे तब उसी हिसाब से करेंगे हाँ साढ़े ग्यारह बजे ले आइए हाँ चलिए आइए फिर भोराज देंगे अब देख लेंगे हम अपने हिसाब से करेंगे ना हाँ हाँ चलिए फिर किसी को लेकर कर आइए ना चलिए किसी को ल कर आइए देख रहे हैं जैसे भाई चलिए तो पहुँचा पहुँचा कर चले जाएँगे फिर अपना आपको अंतिम में किसी से छुड़वाएँगे नहीं ठीक है कोई बात नहीं है आइए कोई कारण कर के भेज वाएँगे आपको ऐसी बात नहीं है हाँ चलिए धीरे पैसा वईसा अपना जितना अपना नुमाइश कर के लीजिए लेके आइए जाँच का जैसे नहीं ले के जाँच नहीं पाँच सौ हजार क्या करेंगे टेंपरोरी ऐसी दवाई कर देंगे फटाक से सही हो जाएँगे हाँ